مہاراشٹر کی آب و ہوا اسکن وندنی مانسون ہے کیونکہ اس میں مانسون کے موسم کے دوران بہت زیادہ بارش ہوتی ہے جس کے ساتھ گرمیاں گرم اور سردیاں سرد ہوتی ہیں چار موسمیاتی ذیلی تقسیم ہے یعنی ریاست میں کوکن مدھیہ مہاراشٹر مراٹھوارہ اور ویدھرب ویدھرب میں بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادی ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے وہی پر پونا مہابلیشور آپ دیکھیں گے وہاں پر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہریالی ہوتی ہے ہر مو وہاں پر ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی نہیں ہوتا ہے ایک قریب قریب اٹھرہ بیس پندرہ اٹھرہ بیس کے ٹمپریچر رہتا ہے تو اس طریقے سے مہاراشٹر کا موسم الگ الگ جگہ الگ الگ پرفامنس دیتا ہے الگ الگ رہتا ہے